हैलो हंजी सर ऐतवार साढ़ा मैच कराई ओड़ो फिर हंजी हंजी ठीक ऐ जनाव ते ऐट्रीं फीस सत्त सो रपेआ ते रिफ्रैशमेंट बगैरा सर में फाइनल सेमीफाइनल च ठीक ऐ ते मैन आफॅ दा मैच बगैरा हर मैच च जां ओह्बी अलग अलग हंजी हंजी ठीक ऐ ठीक ऐ लैकिन एह् अपना फाइनल सैमीफैइनल जितने हारने आहले गी हंजी हजी ठीक ऐ जनांब ऐतबार पुज्जी जागे अस ठीक ऐ सर ठीक ऐ सर ठीक ऐ सप बुक करो ऐतवार ओके